हेलौ औ हेलौ मा खबर ए हो मा सोंनो ए नै दाखालिसो ओंखारदोंमोन नों मिनथियाखै नामा ओ मानि दाखालिहाय आरोना बेवहाय स्टेन'ग्राफिनि ओंखारदों आरो आमफ्राय मेडिकेलनिबो ओंखारदों बेथ'न माबाफोराबो सेलारिफोराबो बुर्जा बुर्जा थारमोन माबा बिदिनो ग्रेजुएट जानाय फोरना बांसिन आरो ओ मा मा दंमोनथाय बावलाय लांबावबायसो आङो फाग्लि नोंहा खबर गैथारा आरो ए ए आंहा मेडिकेलनिखौ फाथायनो सानदोंमोन आमफ्राय गैया जायासै कमप्युटार सार्टिफिकेट नांथारगौ कमप्युटार सार्टिफिकेटानो गैयामोन आंना ओ दाथ' जोब्बाय आमफ्राय माबा बि टि आरनि ओंखारनो नागिरदों एबार बि टि आरनियाव फाथायदो पस्टा ओंखारबासो मिनथिगोन मा मा पस्ट फैगोन बेबा एबार पाथायनांसिगोन माबाफोरा औ बे डकुमेन्टसफोरा रेडि लाखादो माबा हा होदों बिदिनो ब्लकनि मोनसे माबा दं ना इउ टियुब सेनेल दं ना बेवहाय होबाय थायो औ ए फैदो टाउनाव माथो न'आव थाबाय थाखो खबर गौया मबर गैया जायो न'आव थाबा औ ओंखारथ'खायाखै बि टि आरना ओंखारसिगोन दे औ दे थाथ'